विदेशाक उपलब्ध आशिल्ल्या हॉस्पिटलां सेवे सेवेंतल्यान गरीब लोकांक खूब फायदो जाता गरीब लोक प्रायवेट डॉक्टरा कडेन वचपाक जास्त खर्च करपाक शकना तेन्ना गोवरमेंट हॉस्पिटलांत तेंका जाय त्यो सोयी मेळटा सरकारी हॉस्पिटलांक वखदां फ्री मेळटा तशेंच तेजें इलाजू फ्री जाता पयलीं हॉस्पिटलांक एम्बुलन्स सेवा हें तें कांयच सोयी नासली डॉक्टर कमी आसले पूण आतां नवी युगाक एम्बुलन्स डॉक्टर तशें स सगळे मशिनरी ह्या हॉस्पिटलांक आसा आनी जेन्ना कोवीड जाल्लो पय त्या कोविडा टायमार लोकांक खूब त्रास जाले वचपाक बसी नासल्यो मागीर कितें बाजाराक डॉक्टरागेर गेल्यार सुद्दां थंय पिवपाक थंड मेळनासलें उदक मेळना सारकें लोकां खूब हाल जाले आनी तेन्ना भुरग्यां खातीर शाळा बंद आसल्यो थोडे भुरग्यांक सारकें शिक्षण मेळनासलें ज्या भागांनी रेंज नासली तेंका ऑनलायन थोडे थोडे भागांनी लोकांक ऑनलायन शिक्षण घेवपाक पडलें ऑनलायन शिक्षण घेत खूब कडेन ऑनलायन शिक्षण चालू आसलें तशेंच आनी गोवरमेंटान लोकां खातीर गांवां गांवांक हॉस्पिटलांनी सुद्दां चोवीस तास दोतोर दवरपाची सोय करपाक जाय अशें केल्या चडान चड खेडेगांवांन तेंची सोय आसपाक जाय सिटी एरीये लोक रोखडेत दोतोरागेर वचो शकता पूण खेडेगांवांतले लोक सगळे दोतोरागेर वचपा शकना केन्ना चडान चड गोवर्मेंटान सुद्दां खेडेगांवांन जी सॉप सेंटर आसा तेकां चेवीस तास डॉक्टर दवरपाचे चोवीस तास शेवा दिवपाची तयारी आसपा जाय